जिबौआ गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय बिस गोनां आरो बिस गोयै नाथाय जोङो मानसिफोरा बेखौ सिनायनो गोब्राब जायो आरो जिबौआ हाग्रा बारियावसो थायो बेनिखायनो न'नि सेर फोराव हाग्रा फोरखौ साफा खालामनानै लायोबा जिबौआ न'आव फैनो हाया आरो लोगोसे न' खाथि फोराव बे बायदिनो दाव ग'ग्रा फोर लुनानै थायोबा बांसिन फैयो खाथिआव बेनिखायनो दाव गग्रा फोरखौ एसे न'नि गोजानाव बानायनानै लायोबा मोजांसिन जायो आरो बेबादिनो माने जिबौआ जुदि सौमारदोंब्ला बिखौ हायथ' बांसिनानो जोङो अजा फोरनियाव थांनाय नुनो मोनो नाथाय दा डकटर फोरनियावबो बेनि मुलिखौ मोनबाय होननानै खोनायो आरो हामनायखौबो बेबायदिनो नुनाय नुनो मोनसै दानिया डकटर फोरनावबो गोबां रोखोमनि मुलि दंङ सैनो किनथु माने बे दैफोराव जुदि जिबौ दनदा फोर सौयोबा जेबो जानाय नुनो मोना मानसि फोरा बिखौहाय खेबथाम सो सौजायोबा दसरा गुबुन जिबौ फोरा माने सौनो हाया होननानैसो खोनाबावो आरो जोंङो